औ ओइ मोजाङै दङ दासान्दि माबा माइफ्राथ' दा नै मोजां जायाखै दै लोमनाय मा लोमनाय एम्फौ जानाय किटिफ्रा इसे गार्जि जानानै दङ दा ओमफ्राय नै दा उम दाथ' नै एम्फौ जानाय मा जानायसो जानान दङ दै लोमनाय मानाय खुर्लाबनाय जागासिनो ना उम मुलि सारनोसै इसे एनै दे फानबाय देग्लाय माइफ्रानो मोजां जायाक्सै नालाय गाइनाय फुनायफ्राबो बेखायनो इसे मैगं थाइगंफ्राबो हनै गैया देग्लाय जेब्बो गैया ओरैबो बोरमा बोरमि गासिबो जाजोबोना गइ गइ फिफां थालेर फिफां गासिबो बेखायनो इसे उम दाथ' दे गैलाना मावग्रा गैला गैथ'वा दा सान्दि रावबो गैथ'वा मोसौवालाय माथामसो दं उम बोरमा दं गैला माबा जोब्बाय औ दोन्नोसै जाथ'बाय